हमारे इलाके में एक झी झील है जिसे हम पोखरन झील कहते हैं उस में उस झील में हम अच्छी तरह से देखभाल करते हैं उसमें साफ सफाई करते हें उसके नदी के बीच में जाल भी गार देते हैं जिससे कि कोई भी कचरा हो तो इसी पर रह जाए फिर हम उस कचरे को बहार निकाल देते हैं और यहाँ पर पर्यटक जो होते हैं वह आते हैं और आकर वह फिसिंग भी करते हैं बोटिंग भी करते हैं और खूब अच्छी तरह से अपने आनंद का अनुभव करते हें इसी प्रकार लोग उससे झील से अपने खेतों में सिंचाई करते हैं अपने खेतों से अच्छी उपज पैदा करते हैं और खुशहाल रहते हैं किसी झील में में के कारण हमारा गाँव इतना खुशहाल है कि वो अपने टेम से दो रोटी खा लेता है और अपने परिवार में खुशहाल रह रहा है और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है अभी से तो हमने सूखे का अनुभव नहीं किया है क्योंकि भगवान की दया से अभी तक हमारे जो गाँव है उसमें सूखे का कौन अभी तक नहीं देखा गया है इसके कारण सूखा अगर आ भी जाए आ भी नहीं सकता क्योंकि हमारे गाँव में सरकार भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी भूमिका निभा रही है झील के अंतर्गत